में योगा दे क्षेत्र दी गल्ल करांऽ अगर मेरी इक्को हाॅबी ही बनी योग करना अगर में एहदी गल्ल करांऽ तां में तुसें ई एह् दस्सना चाह्न्नां ऐं कि आं मेरी प्राइमरी एजुकेशन जेह्ड़ी होई ऐ ते मेरा ग्रांऽ बिचा होई ऐ ओह्दा शा बाद च मिडल एजुकेशन होई ऐ ते ओह् थोह्ड़ी दूर दा होई ऐ मिडल स्कूल दूर दा ओह्दे बाद च में मिडल पास करियै गुरुकुल दी एजुकेशन लेई ऐ गुरुकुल च में पढ़ने आस्तै जम्मू बीरपुर चली 'या उत्थें गेआ तां उत्थें साढ़ी क्लास इक योगा क्लास लगदी होंदी ही होर नाइन्थ च मेरी एह् योग करना हाॅबी बनी सबैह्रे असें ई उत्थें चार बजे उठाना ओह्दे हा बाद च असें फ्रेश होना फ्रेश दे बाद च असें ई उ'नें डेढ़ घैंटा योग करवाना जेह्दे बिच असें ई

योग आसन स्टार्टिंग थोह्ड़ा असें ई थोह्ड़ी कठनाई मुश्किल जरूर लग्गी परंतु ओह्दे कन्नै कन्नै कन्नै जेल्लै असें ई इक एंटरटेन लग्गने लग्गेआ योगा करना ते बड़े रूचि लेइयै अस उसी योगा दे कम्म गी करना शुरू कीता ऐ ओह्दे बिच आस्तै आस्तै बहुत सारे योगा आसन जेह्ड़े बड़े कठिन थे उ'नें गी असें सरल बनाया रोज प्रैक्टिस होंदी होर इक मज़ा बी आने लग्गेआ होर साढ़ा शरीर इ'न्ना लाइट होर फ्लेक्सिब होइया कि कोई बी लगातार असें कोई दो म्हीने चार म्हीने जेल्लै योग प्रैक्टिस आसनै दी प्रैक्टिस होने लगी तां ओह्दा हा बाद च असें अपने शरीर गी जेह्ड़ा ताकि कोई बी आसन आस्तै त्यार होइंदे हे होर जेह्दे बिच असें फिर प्रतियोगिता च बी हिस्सा लेआ जित्थें असें प्रतियोगिताएं कीतियां जि'यां जि'यां प्रतियोगिताएं करन लग्गे उ'आं उ'आं इस क्षेत्र च असें ई बड़ा इंटरस्ट बनी गेआ फिर धीरे धीरे असें इस क्षेत्र च पैह्लें खाली योगा आसन करदे हे फिर एह्दे च थोह्ड़ा असें पढ़ना बी शुरू कीता जेल्लै पढ़ना शुरू कीता तां असें योग आसन दे इक इक योग आसन दे जेल्लै असें ई लाभ फायदे पता चले तां असें उसगी होर रुचि ओह्दे च लेई उसी असें सबैह्रे बी खुद प्रैक्टिस करनी शामीं बी प्रैक्टिस करनी ते अज्ज ओह्दा अस अगर गल्ल करचै ते कताली बताली साल दा होइये ऐं ते अज्ज बी में ओह्दी गल्ल करांऽ तां अगर में डेली नेईं करी सकदा अगर में बीकली करांऽ पूरे इक सप्ताह दी एनर्जी मेरे अंदर ओह् आइंदी ऐ कि में फिट रौह्ने दी कोशिश कोशिश ई नेईं बल्कि फिट रौह्न्नां ऐ में आखना चाहन्नां ऐं कि योगा इक बहुत अच्छा शरीर आस्तै ऐ अगर अस योग करने न प्रतिदिन योग आस्तै इक घैंटा कड्ढी लैना होर अस योग गी योग गी अगर अस अपने शरीर दे फायदे आस्तै होर नियमबद्ध तरीके कन्नै करने न तां असें ई ओह्दे बड़े लाभ होंदे न अस अपने माइंड गी बिलकुल शांत रक्खी सकने न धेर्येशाली बनी सकने न हां होर बिलकुल अज्ज दी जेह्ड़ी कुरीतियां न उंदे कोला बची सकने न क्योंकि एह् असें ई योग जागरुक करदा ऐ कि असें ई अज्ज कि'न्नें कि'न्नें कुरितयें कोला नशे कोला बचना चाहिदा ऐ क्योंकि नशे दे बहुत सारे नुकसान न साढ़े शरीर गी होर असें ई कैसी दिनचर्या च असें ई खाना खाना चाहिदा ऐ कैसा खाना खाना चाहिदा ऐ एह् असें ई बहुत कुछ जो ओहदे कोला पता चलदा ऐ जेह्दे कन्नै असें ई बहोत सारे रोग साढ़े शरीर दे घट्टी सकदे न होर साढ़े शरीर तक रोग निं आई सकदे में एहदे कन्नै सारें गी एह् गल्ल करना चाहन्नां ऐ कि आं अज्ज योगा शरीर आस्तै बहोत अच्छा ऐ हर कोई इसी अपनाऽ हर कोई योगा करै ताकि अपने शरीर गी स्वस्थ रक्खै अगर स्वस्थ शरीर ऐ ते ओह्दे कन्नै अस बहुत सारे स्वस्थ शरीर कन्नै असें ई पढ़ाई पढ़ाई अच्छी बी होई सकदी ऐ होर बी साढ़े जेह्ड़े कम्म काज न अच्छे होई सकदे न जि'यां कि योगा सब आस्तै बहुत अच्छा ऐ ते सारें ई कोशिश करन अपने परिवार च बी थोह्ड़ा टाइम कड्ढियै योगा करवाना योगा करना